मूंखे नंढपिण खां सिंधी खाधो जाम वणंदो आहे मां इंतिज़ारु कंदो आहियां की कॾहिं मुंहिंजी मम्मी सिंधी खाधो ठाहे ऐं मां हुनखे जाम दिलि लॻाए करे खायां मुंहिंजे घर में जॾहिं बि त्योहार टीज हूंदी आहे हुन ते सिंधी खाधा जाम ठहंदा आहिनि ख़ासि करे दालि पकवान कोकी भुॻल बीह मालपूड़ो सीड़ो हीअ मूंखे जाम वणंदा आहिनि ऐं सिंधी खाधे में ख़ासि करे मूंखे बीह पालक जी भाॼी ऐं भुॻा चांवर जाम जाम जाम वणंदा आहिनि मुंहिंजे आसे पासे वारनि खे बि सिंधी खाधो जाम वणंदा आहिनि छाकणि आसे पासे में ॿी जातियुनि जा माण्हूं रहंदा आहिनि ऐं हुननि जे घर में सिंधी जहिड़ो खाधो न ठहंदो आहे ऐं ख़ासि करे जॾहिं बि असांजे घर में सिंधी खाधो ठहंदो आहे ख़ासि करे दालि पकवान असां हूअ जाम मुंहिंजी मम्मी जाम ठाहींदी आहे ऐं असां हूअ सभु आसे पासे वारनि खे बि ॾींदा आहियूं छाकणि हुनखे बि दालि सभिनि खे दालि पकवान जाम वणंदो आहे सिंधी खाधे जी स ॻाल्हि ई कुझु बि आहे सभिनि खे सिंधी खाधो जाम वणंदो आहे हिन करे असां आसे पासे वारनि खे बि ॾींदा आहियूं ऐं जॾहिं बि मुंहिंजी मम्मी ठाहींदी आहे असां सभु घर वारा बि सिंधी खाधा दिलि लॻाइ करे खाईंदा आहियूं सिंधी खाधे जाम जाम जाम लॻनि खे वणंदा आहिनि ऐं सभिनि जे नसीब में हीअ खाधो न हूंदो आहे